مہاراشٹر ریاست میں چند مشہور آرٹ گیلری ہے اور عجائب گھر ہے جو ثقافتی ورثے کو ظاہر کرتے ہے جیسے چھترپتی شیواجی مہاراج چھترپتی میوزیم یہ میوزیم مہاراشٹر کے شیواجی مہاراج نامی مہاراج کے اشتہار کا حامل ہے اور اس میں اس کی ثقافتی ورثے کو ظاہر کرنے والی معمولی اشیاء شامل ہے در بہار کھلونے میوزیم یہ میوزیم مہاراشٹر کے پو پونے شہر میں واقع ہے اور اس میں ایک وسیع تاریخی کھیلوں کا مجموعہ دکھایا جاتا ہے جو ثقافتی ورثے کا حصہ ہے پونے ایشین نیٹ نیٹ میوزیم اس میوزیم میں ایشین نیٹ کی تاریخ اور مخصوص مواد کا خصوصی مطالعہ کیا جاتا ہے جو مہاراشٹر کے ثقافتی ورثے کو ظاہر کرتا ہے اچھلا کڑا کے مورتیوں کا گاؤں اچھ اچھ اچھل کڑا ایک چھوٹے گاؤں میں واقع ہے جو خصوصی طور پر مور مورتیوں کی روایت کے لیے معروف ہے اس جگہ پر مورتیوں کی نمائشیں کی جاتی ہے جو ثقافتی ورثے کو دکھاتی ہے یہ آرٹ گیلریاں اور میوزیمس مہاراشٹر ثقافتی وراثت کو ظاہر کرنے والا مقامات ہے جو زائرین کے لیے دلچسپی کا مواد فراہم کرتے ہیں اب ان مقامات کو زیارت کے زیارت کر کے مہاراشٹر کی ثقافتی دنیا کو بہت بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں